अस ग्रांऽ च केईं चाल्ली दियां गेमां खेढ़दे न पर ओह्दे च तुसें ई में इक गल्ल इक गेमैं दे बारे च आखना जि'यां जि'यां गुल्ली डंडा गुल्ली डंडा खेह्लने आस्तै पंज सत्त खलाढ़ियें दी जरूरत पौंदी ऐ इ'यां तुसें गी अ'ऊं गल्ल दस्सां ग्रांऽ च खलाड़ी गै बड़े घट्ट होंदे न पर फ्ही बी अस गेमां खेढ़ने च कोईं कस्सर निं छोड़दे हैन ग्रांऽ च साढ़े ग्रांऽ च खलाह्ड़ी दी कमी इस करी होंदी ऐ ग्रांऽ च घर गै बड़ै दूर दूर होंदे न ते लोक ते लोक अपने बच्चें गी दूर नेईं भेजदे न दूर भेजना दा बड़े कारण एह् होंदे न के ओह् डरदे न कि एह् जागतें गी कोई लग्गी लुग्गी निं जा जि'यां गै असें गी छुट्टियां पौंदियां ते साढ़े साढ़े घर मेरे मामे ते बुऐ दे जागत जेल्लै अस कट्ठे होंदे न ते अस केईं चाल्ली दियां गेमां खेढने न केईं चाल्ली दियां गेमां खेढनें न एह्दे च तुसें गी में दस्सा गुल्ली डंडा दे बारे च गुल्ली डंडा इक इस इस चाल्ली दी गेम खेढ़ ऐ एह्दे च जेकर डंडे दी गै इक डंडे दी इक निक्के डंडे दी लोड़ होंदी ऐ बड्डा डंडा इक थोह्ड़ा इक हत्थ हत्थै जिन्ना बाईं जिन्ना लम्मा होंदा ऐ उसी उसी डंडा आखदे न ते जेह्ड़ी निक्की जेही होंदी ऐ ओह् हत्थै जिन्नी लम्मी लम्मी होंदी ऐ उसी गिल्ली गिल्ली आखदे न गिल्ली ब बनाने आस्तै उसी दौनें साइडें दा थोह्ड़ा घड़ना पौंदा ऐ घड़ियै उसी घड़ियै उसी खेढ़दे न ते निक्की जेही इक इक खुम्बै बिच ग्रांऽ च कोई ओह् ग्रांऊड गै निं होंदे न ते फ्ही बी अस खेढ़ने आस्तै अपनै खेतरै च कुतै जंगलें जंगलें च कुतै जंगलें च ज जंगलें च दब्बड़े च खेढ़दे न खेढदे न ते गुल्ली डंडा खेह्लने आस्तै इक निक्का जेहा गत्त बनाया जंदा ऐ ते उसी अग्गें अग्गें सुट्टेआ जंदा ऐ उसी आखदे उसी आखदे न रड़े ते ओह् दुआ बंदा अगर कैच करी लै ते आऊट होंदा ऐ ते अगर नेईं कैच करै ते अग्गें फ्ही खेढ़दे न खेढ़दे न एह बड़ी गै शैल गेम होंदी ऐ में तुसें गी दस्सना तुस बी इसी खेढने दी ट्राई कर खेढने दी कोशिश करेओ जै मां डोगरी